مجھے پہلی بار میں پہلی بار کھانا پکانے جا رہی تھی اور مجھے آلو پنیر کی سبزی بنانی تھی میں نے یوٹیوب سے ایک چینل کھولا آلو پنیر کی سبزی کو سرچ کیا اس میں سے نکالا اس میں بہت سارے ویڈیوز آ گئیں اس میں سے سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا پکاؤں کیسے بناؤں پھر میں نے ایک ویڈیو اوپن کر کے دیکھا اس میں انہوں نے بہت آسان طریقے سے بتایا تھا کہ آلو چھیلو پھر پنیر کو آلو چھیل کے رکھنے ہیں اس میں اور میں نے جو جو ویڈیو میں بتا رہے تھے میں نے وہ سب فالو کیا آلو چھیل کے رکھے پنیر پنیر کو پنیر کو بھی سائڈ میں رکھا سارے مصالحے پیس کے ایک سائڈ بعد میں کٹوری میں جمع کیے پھر جی جو جو انہوں نے بتایا ویسے ویسے میں نے اس کو فالو کیا پھر بنا کے میں نے جب بنا کے دیکھا وہ یوٹیوب اس ویڈیو کے اکاڈنگ جب میں نے اس کو فالو کر کے جب میں نے سبزی بنائی اپنی تو میری اچھی بنی مجھے اچھا لگا وہ ویڈیو بہت اچھی تھی یوٹیوب سے کر کے بھی ہم کوئی اب بہت اچھی چیز بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اکسپیرینس ہو میں نے فسٹ ٹائم بنایا اور میری سبزی بہت اچھی بنی مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھی اب میں نیکسٹ ٹائم کچھ بناؤں گی تو میں یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے بنا سکتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اسپیرینس ہو ہم یوٹیوب کی ہیلپ سے بھی بنا سکتے ہیں فسٹ ٹائم میں نے جو سبزی بنایا مجھے بہت اچھی لگی اور میری بہت اچھی بنی تھی اور میں بہت خوش ہوں یہ سبزی بنا کے اور کھانے میں بھی سب کو بہت پسند آئی بہت اچھی لگی میں نے پہلی بار بنائی تھی کسی کو ایسا لگا بھی نہیں کہ میں نے پہلی بار بنائی ہے سب کو اچھا لگا بہت اچھا لگا